में तुसें गी सनान्नी आं जे में इक ड्रैस लैती ओह् में आनलाइन मंगवाई ही ते ओह् ड्रैस जेह्ड़ी ऐ कपड़ा ओह्दा कपड़ा जेह्ड़ा ऐ बड़ा गै मिकी शैल लग्गेआ ओह्दा रंग जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ा गै शैल ऐ ते जिसलै में ओह् धोता ते ओह्दा रंग नेईं गेआ ते ओह् कपड़ा जेह्ड़ा ऐ बड़ा गै शैल ऐ ते ओह्दा डिजाइन बी मिगी बड़ा गै शैल लग्गेआ